हॅलो गणपत खंय रे तुमी हे हाली नाच मरे खंय आ खंयच पिकनिकेके बी अशी खंयी या म्हजे कडेन मरे म्हका एक पांच टिकेटी मेळ्यात सांता मोनिका सांता मोनिका बोटीन भोंवपाच्यो हय दीस सकाळचे अशी चारांक सकाळची णवांक सुमार वचपाचे आनी चारांक येवपाचें तूं भाभीक घेऊन यो आमी या थंय मागीर फ्री जेवण बिवण तेतुकूच आसा बोटींकूच आसा कांय ये ना तूं फक्त हय हय हय तेंचेत तूं फक्त भाभीक घेऊन यो या आमी हांव म्हज्या मिस्टरांक घेउन येतां मागीर या बरी मजा करीया आमी हय हय आनी हांव म्हजी तेजूक घेता पांच आसा न्ही त्यो तेजूक घेता मागीर तारीक मरे पंचवीस तारकेक मेळ्यात पंचवीस तारकेच्यो हय सकाळचे तूं यो भाभीक सांग हांवे सांगला म्हण सांग नितान सांगला म्हण सांग या म्हणोन आमी तिका सांग हय ते तूं हे करपा या आमी सगळी या बरी मज्जा करीया तूं सकाळ फुडें आमगेर यो मागीर आमगेर गाडी दवरून आमच्या एकूच गाडीयेन मागीर आमी या सगळीं दोन दोन गाडीयों नाकात हय हय मागीर जाल्या तुमकां लेट बी जालें जाल्यार हांव मायी तुमच्या घरा बी सोडटा तुमकां त्या खातीर लेट बी जाल्यार भिनाका बरें बरें तूं बी स्कुटर घेवून आमगेर येयात आमी मागीर अ गाडीयेन मागीर या थंय आ च्या पिवपा बी आमगेर यो तूं मागीर थंय फक्त जेवणूच आसा बरें बरें यो आ बरें